पंज जून उणिवीह सौ चोॾहं सत्रहं सैप्टैम्बर उणिवीह सौ सतेतालीह पंद्रहं जनवरी उणिवीह सौ ॿ तेरहं ऑगस्ट उणिवीह सौ सत्रहं ॿारहं डिसंबर उणिवीह सौ असीं टेवीह जनवरी उणिवीह सौ टेवीह